सब्जी सब्जी उपजाबै छियै अखनी लगेलऽ छियै बैगन बैगन लगेलो छियै मुरी लगेलो छियै टमाटर कद्दू टमाटर कऽ सीजन नहि छै टमाटर आब खतम होते लगेलो नहि छियै जे छै ताबऽ लगेलो छियै भिन्डी छै कद्दू धनिया पालक लगेलो छियै जाहिसँ कि हरा हरा सब्जी भिन्डी बिकै छै चालीस टाका किलो मुरइ बिकै छै पचास टाका किलो भिन्डी लगेलो छै चालीस टाका बिकै छै किलो मुरइ लगेलो छियै बेचल जाय छै पचास टाका किलो बेचै छै बैगन छै बैगन बैगन भी चालीस रुपआ किलो छै झींगा लगेलो छियै चालीस टाका तीस टाका बीस टाका जेहनो झींगा ओहनो दाम करैला छै करैला भी चालीस रुपआ किलो छै करैलामे भी उपज अच्छे उपज होय छै झींगो अच्छे उपज होय छै जाहिसँ कि खाद्य कद्दू पानि एकरो वजहसँ जे छै थोड़ा सा अभी सुखि गेलो छै फेरो खाद्य पानि देलाके बाद हो जेते जऽ कीड़ा लागे लागै छै तऽ ओकरामे खाद्य दै लऽ पड़ै छै स्प्रे करै छियै दबा आनै लऽ जाए छियै दोकानसँ दबा आनै छियै स्प्रे करै लऽ स्प्रे करै छियै हँ स्प्रे करै छियै ओकरा बाद छियै पानि खाद्य माटी देलाके बाद तऽ जाए कऽ होय छै भिन्डी करैला बैगन मुरइ सबचीज होय छै बड़ बड़ चीज होय छै सब चीज लगेलो छियै सब चीज बिकै छै अच्छे भावमे पानिके वजहसँ जे छै अभी कते नहि छै डुबलो दहैलो छै कते छै जे ओ उपरहामे छै तऽ ओ बिकबे करै छै अच्छे भाव से झींगा तीस टाका छै किलो चालीस टाका छै किलो बीसो टाका किलो छै आ कोबी कोबी लागतै कोबी कऽ सीजन छै कोबी कऽ पल्ली गिरैलो छै एक एक डेढ महिनामे कोबी भी लागि जेतै पल्ली भी गिरैलो छै कोबी कऽ हर हरा सब्जी जते छै सब जते कऽ सीजन छै लगाबै छियै बेचै छियै बजारमे ओएह अभी चालीस टाका रेट छै तीस टाका चालीस टाका रेटमे बेचै छियै ओएह फायदा छै बेचि उचि कऽ ओकरा बाद बेचै छियै लगबै छियै खाद्य पानि दै छियै बेचै छियै बजारो पर लए जाए कऽ बेचऽ लऽ पड़ै छै टेम्पू भाड़ा करऽ लऽ पड़ै छै सब सब्जी तोड़ऽ लऽ पड़ै छै तोड़ि कऽ लए जाए कऽ बजारमे पैकारी रेट चाहे खुल्ला बेचऽ लऽ पड़ै छै